आङो दा बिबारखौ बिबारखौ गायो जोङो न'नि सिथ्लायाव सिथ्ला माने सिथ्लाथ' होना जोङो माने खामसालि माने जेथिंजायनिफ्राय माने सान्दुङा नाङो आरो जेथिंजायनिफ्राय माने नोङो न'आव हाबगोन सिथ्लानि नैबे खामसालि खनाजों आरो माने जोंनि सिथ्लायाव फैयोब्लानो जेन नोंनि न' न'जोंनो माने न' दरखंजोंनो नुनो मोननाय जोंनि न'आव नाहरबानो जेन बिबारखौ आवगाय नुगोरनाय जोंनि बिबायदि जायगायाव जों बिबारखौ गायो आरो जोङो माखासे बे खामसालियाव दैखोनानै दोनजानाय बायदि जोङो माने फुलनि दाबआव बे हानि दाब माने दोस्राव होनो आरो बे दोस्रावआव जोङो मोसौनि गोबोरखि गोरान हाजों लगायनानै बे हानि दोस्रावआव होगोरो आरो हाखौ होनानै माने जोङो माखासे बिबाराथ' जोङो बाजारनिफ्रायसो बायनांगौ जानानै फैयो बाजारनिफ्राय माखासे समायना बिबारफोरखौ जोङो दाबआव गायो बे हानि दोस्रावआव आवगाय हानि दोस्रावआव जोङो हाजों गोबोरखि गोरानजों लगायनानै जाहाथे बे फुल मा होनो फुल बिबार गायनायाव जाहाथे बे बिसोरथ' बे हानि दोस्रावआवसो गायगोन जोङो बेनिफ्रायथ' बाहेरनिफ्रायथ' जेबो हासार मोननाय नङा बिनि थाखायनो जोङो गोबोर हासारखौनो गोरान खालामनानै हाजों लगायनानै दाबआव दोनगोरनांगौ जानानै फैयो आरो जाहाथे फुल गायोब्लानो माने हासार मोननानै माने मोजां सेहेरा जायो आरो जोङो बे न'नि सिथ्लानि जिङाव उसुङाव उसुं माने खामसालिनि उसुं खामसालिनि उसुङाव जोङो गायो जाहाथे जोंनि न'सखआव हाबोब्लानो माने जोंनि न'खौ समायना नुयो माने माखासे नोजोरा गुबुनाव थाङालासिनो सिदायैनो जेन नोंनि न'सखआवनो हाबबानो जेन बिबाराव नोंनि नोजोरा गोलैयो बेबायदि गायो आरो आरो बि गायनायाव जोङो मा खालामनांगौ जायो माने जोंथ' गामियाव रायजो जानाय माने फुल दाउ हांसो बोरमा फिनाय जायो दा बि फुलखौ जोङो बासायनो थाखाय माने रैखा खालामनो थाखाय जोङो औवानि माने खाथि फिसा फिसा जिरनानै माने बेरा दुमथेनानै होनांगौ जानानै फैयो आरो नङाबाथ' जोंनि दाउ हांसो अबेबा समाव अमाफोर फैनानै उरगोन दाउ बोरमा बेफोरो खेबसयो जायो दा बेनि थाखाय बेरा होनांगौ जानानै फैयो आरो बिबारखौ बिबार गायोब्ला आरो जोङो बे बिबारखौ हायाव गायब्लाबो माने सिथ्लानि उसुं माने खामसालिनि गाहायाव आरो खामसालिनि गाहायनि हायावनो गायोब्लाबो जोङो बे गोबोरखि हासारखौनो माने मोसौनि गोबोरखि हासारखौ जोङो फोराननानै जे जायगायाव गायगोन ना बे जायगायाव जोङो मिस्लायनानै दोनगोरनांगौ जानानै फैयो आरो हायाव बिनिफ्रायसो गोबोरखि हासार होखांनायनि उनावसो जोङो फुलखौ गायो जोङो न'आव बेबायदिनो जोङो माखासे जबा जबा गायो माने गेन्दा फुल गायो जे बिबारा समायना नुयो आरो जे बिबारा जोङो माने फुजाफ्राव बाहायनो हानाय बायदि न'खरावथ' बयबो फुजा होयो बिनि थाखायनो माने बे बिबारा नायनायावबो समायना नुयो आरो नों न'खरनि फुजा होनायावबो जाहाथे बाहायनो हायो जों बे माने थांखिजों जोङो बिबारखौ गायनाय जायो आरो दा माखासे बिबार दङ माने बिबार बारै फुल बिफां दङ बेफोरखौबो समायनायनि थाखाय गायो बांसिनानो जोङो माने समायना जे समायना नुयो न'आव बे बिबारखौ जोङो न'नि खामसालिनि उसुङाव गायनाय जायो आरो जाहाथे नोंनि न' सिथ्लायाव गाहैनाय लोगो लोगो बे बिबारखौ जोङो माने नुयो आरो आरो बे बिबारखौ जोङो रैखा खालामनो थाखाय जोङो औवानि बेरा होनानै जोङो होथेनांगौ जानानै फैयो जाहाथे बे बिबारखौ दाउ हांसो अमा जेबो जेन खहा खालामनो हाया आरो दै गोलैनाय जायगायाव गाया जोङो जाहाथे बे न'नि उसुं जेन दैया बे बिफां गुदियाव नाङा बिफां गुदियाव दैया नाङोब्ला मा जागोन जोंनि फुला माने हाया सारखांनानै माने बिफाङा नोरजिया जागोन आरो माने बिनि थाखायनो जेन दैया बे जायगायाव गोलैया बिनि थाखायनो जोङो माने न' उसुङाव माने खामसालिनि उसुङाव जेन सिथ्लानिफ्राय नों नुयो नुनो मोननाय जायगायाव जोङो बिबारखौ गायनाय जायो आरो आंनि बुंनांगौया बेखिनियानोसै